ॾिसो मुंहिंजे हिसाब सां जो ड्रॉइंग और चित्रकारी हूंदी आहे उहो हिकु वॾी कला आहे जो काक जो काफ़ी सारे असां रोॻो से निपट निपटनि जे लाइ असां यूस करे सघंदा आहियूं जीअं हाणे डिप्रेशन तनाव इहे सभु जो बीमारिया हूंदी आहिनि हुन में असां ड्रॉइंग कि यूस सां हा न हुनजे यूस सां असां इलाही ठीकु करे सघ सघंदा आहियूं माण्हुनि खे जीअं ड्रॉइंग आहे छा हा न ड्रॉइंग में असां चित्र ठाहींदा आहियूं हा न कि जो माण्हू मतलबु ॿियो माण्हुनि खे न ॿुधाए पाए थो न एक्सप्रेस करे पाए थो उहो माण्हू पंहिंजे स्ट्रैस खे पंहिंजे टैंशन खे ड्रॉइंग ठाहे करे रिलीफ़ करे छॾे हा न और लेकिनि ड्रॉइंग ठाहिण बि हेतिरी आसान ॻाल्हि कोन आहे ड्रॉइंग जे लाइ बि हिकु माण्हूअ खे पेशंस रहिणो खपे पेशंस मीन्स अनुशासन डिसिप्लेन इहे सभु रहिणो हुजे छो त अगरि माण्हू इलाही हल चल वारो आहे त उहो हिकु जॻह वेई करे ड्रॉइंग न ठाहे सघंदो आहे हा न त हुनजी मदद न थी पाईंदी इ हिन लाइ ड्रॉइंग जे लाइ हिकु माण्हूअ खे पेशंस मतलबु सबर रहिणो ई खपे हुनजे लाइ त इंपोरटंट आहे त पेशंस हिकु वधीक क्वॉलिटी आहे हिकु वधीक बड़ी क्वॉलिटी आहे जो माण्हुनि खे हुजिणी खपे तॾहिं माण्हू ड्रॉइंग ठाहे सघंदो आहे ॿियो ॻाल्हि हूंदी आहे कि इहे कौशल हुजिणो खपे कि माण्हू चारि माण्हूअ सां गॾु वेई करे ड्रॉइंग ठाहे सघंदा ठीकु आहे पार्टीसिपेशन थिअणु खपे फ़िर और माण्हू क्रियेटिव बि हुजिणो खपे कि भई जो माण्हू सोचे थो जो टैंशन फ़ेस करे थो उहो पंहिंजी ड्रॉइंग में उतारी करे हुनखे रिलीफ़ करे छॾे त हुनजी कल्पना शक्ति जो हुजिणी खपे उहो बि तेज़ु हुजिणी खपे फ़िर इहे सभु जो मां क्वॉलिटी ॿुधायो इहे सभु इलाही इंपोरटंट आहिनि हिक माण्हूअ खे हिकु सुठी ड्रॉइंग बणाइण लाइ छो त जो ड्रॉइंग हूंदी आहे हुनजे काफ़ी अलॻि अलॻि भिन्न फ़ाइदा हूंदा आहिनि जो माण्हुनि खे पंहिंजा अलॻि रोग जेतिरा बि आहिनि हुनजे उपचार जे लाइ इलाही फ़ाइदेमंद हूंदा आहिनि